ایک بار میرے کالج میں چلڈرنس ڈے تھا تو میں گانا گا رہا تھا تو اس دوران جب میں گانا گا رہا تھا تو وہ میرا پہلی پہلی بار کا تھا تو اس دوران میں کافی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی مجھے بہت زیادہ مجھے نروس فیل ہو رہا تھا اور جو تھا کافی ہچکچا رہا تھا میں کیوںکہ اسٹیج پہ گانا کافی آسان نہیں ہوتا ہے اور میرا پھر پہلی پہلی بار تھا کافی جھجھک رہا تھا میں کہ میں کیسے پرفوم کروں گا اور سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ٹیچیرس تھے تو میرا کیا رئکشن ہوگا ان کو دیکھ کے اور ان کا کیا رئکشن رہے گا تو کافی چیزیں ہوتی تھیں جو مجھے لگ رہی تھیں اس ٹائم لیکن پھر میں نے جو تھا اس گانے کو ادا پورا کیا اور جو تھا کافی اچھے سے گایا ہاں تو یہ تھا تھوڑا تھولنا پہلی پہلی بار تھا تو تھوڑی جو ہے گھبراہٹ تھوڑی دقت ہو رہی تھی لیکن میں نے اس گانے کو کافی اچھے سے ادا کیا اور بس یہ سب تھا جو میں نے پورا کیا یہ میں نے اسٹیج پہ گانا گاتے وقت احساس کیا